सीतामढ़ीमे बुजुर्ग आबादीके स्वास्थ्यके देखभाल बहुत ही अच्छासँ कएल जाइ छै जइसेकि अगर हमरा घरमे कोनो बुजुर्ग हमर बाबा दादा बाबूजीके ककरो किछु हो जाइ छै हम हुनका तुरन्त लऽ जाइ छी सीतामढ़ी सदर हस्पताल कहीँ कोइ हस्पतालमे हुनका बढ़िआँसँ देखभाल कएल जाइ छै डॉक्टर बढ़िआँसँ देखभाल करै छथिन स्वास्थ्यमे तऽ कोइ दिक्कत नहि हइ सीतामढ़ीमे आओर सामाजिक समर्थन आओर गरिमाके दृष्टिसँ तऽ हम इएह कहबै कि हमरा सबके समाजमे हमेशासँ बाबा दादाके जमानासँ ही बुजुर्गके एक उप मतलब कि हुनका उपरवला स्तरपर मानल गेलैए बुजुर्ग आदमी सबके हमर सबके समाजमे घरमे अगर हमरा सबके समाजमे किछु हो जाइ छै सबसँ पहिले बुजुर्गे लोकके बैठाएल जाइ छै हुनकेसँ फैसला करबाएल जाइ छै कि दिक्कत हइ कि नहि हइ वएहसब ई समस्याके निदान निकालै छथिन बाकी बुजुर्गके देखभाल भी अपना सबके समाजमे अच्छासँ कएल जाइ छै अगर हमर दादा हमर बाबा या हमर सबके बाबूजीके किछु ज्यादा बुजुर्ग हो गेल छथिन बढ़िआँसँ हुनकर देखभाल कएल जाइ छै समयपर समयपर दवा उवा समयपर खाना पीना समयपर उठना सोना हमेशा ख्याल रखल जाइ छै हुनकर परिवारमे भी हुनकर अच्छा दृष्टिसँ देखल जाइ छै हुनकर भी ओ भी अच्छा अपना मतलब कि मनोरञ्जनके लेल ओ भी बहुत अच्छासँ सब चीज अइसे ही चलै छै बुजुर्गके सब अच्छासँ देखल जाइ छै बुजुर्गके स्वास्थ्यके भी सीतामढ़ीमे अच्छासँ ख्याल रखल जाइ छै ई कोइ दिक्कत नहि हइ हमरा सबके समाजमे बुजुर्गके बहुत ही इज्जत हइ हमेशा ही इज्जत बनल रहतै हमरा सबके समाजमे